بالیووڈ اور ٹالیووڈ انہوں نے ہندوستان میں فیسن کی آگ لگا رکھی ہے جب بھی یہ کوئی فلم لے کے آتے ہیں تو ان کو کپے ان کے کپڑوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے ان کے کپڑے اتنے فیسن والے ہوتے ہیں یار اتنے اچھے ڈیجائن والے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے یار ہم بھی ایسے کپڑے بنوائیں گے ہم بھی ایسا ڈیزائن لگوائیں گے ہم بھی اس میں ایسے ایسے کام کروائیں گے وہ جیسے کہ ایک مووی آئی تھی کافی ٹائم پہلے آر راج کمار شاہد کپور کی مووی ہے اس میں وہ ایک گانا آیا ہے شاہد کپور کا اس نے اس گانے کے اندر کئی سارے کپڑے چینج کرے ہیں اور اس کے ڈیزائن اتنے اچھے لگے مجھے بھی یار اس ٹیم پہ تو میں نے اس ڈیزائن میں سے ایک شٹ بنائی تھی بالکل سیم جو میں نے اس کو پہنی یار بہت امیزنگ وائب آ رہی تھی اس کی بہت اچھی لگی تھی بننے کے بعد وہ اور اس کو جب میرے دوستوں نے دیکھا ان کو بھی بڑی اچھی لگی انہوں نے بھی کہا یار میرے کو بھی بنا کے دکھا یار یہ والی سٹ